بہار میں کئی سرکاری نجی اور غیر منافی بخش اقدامات اور اخ اخراج کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں حکومت بہار کی ایک اہم اسکیم ہے جو نوجوان کاروباریوں کو مالی تکنیکی مدد فراہم کرتی ہے اسٹارٹ اپ انڈیا کے تحق بہار میں بھی کئی اسٹارٹپس کو اندراج سرٹیفکیٹ اور ٹیکس فائد مل رہے ہیں چھوٹے کاروباریوں کو رجسٹریشن قرض اور رہنمائی دیتا ہے بہار اسٹارٹ اپس پالیسی کے تحت انکویشن سینٹرز اور فنڈنگ کی سہولت دی گئی ہے جیسی نجی سرمایہ کاری تنظیمیں بھی ابھر رہے ہیں تکنیکی اسٹارٹپس کو تربیت اور سرمایہ فراہم کرتے ہیں کاروباری نیٹورکنگ ورکشاپ اور سیمینار منعقد کرتا ہے